میں نے فوٹوگرافر کہیں سے جا کے نہیں سیکھی میں اپنے دوستوں سے سیکھا ہوں فوٹوگرافر وہ بہت اچھی فوٹو کھینچتے تھے اور اسی سے میں نے سیکھا اسی کی عادت لگ گئی تو میں بھی اچھے اچھے فوٹو کھینچتا ہوں اور ویڈ فوٹوگرافر کرتا ہوں اور بہت اچھی اچھی فوٹو کھینچ لیتا ہوں میں میرے دوست بھی بہت اچھے اچھے کھیچتے تھے فوٹو اور کہیں جا کر میں سیکھا نہیں ہوں بس دوستوں ہی سے سیکھا ہوں میں فوٹوگرافر اور جو ہے میرے دوست بھی بہت اچھے اچھے فوٹو کھیچتے تھے ابھی بھی کھیچتے ہیں میں ابھی بھی ان سے فوٹو ان سے اچھا کھیچ لیتا ہوں میں فوٹو اور جو ہے میں انہیں سے سیکھا ہوں میں ان سے اچھا فوٹو کھینچ لیتا ہوں میں کہیں جا کے سیکھا نہیں میں بس اپنے دوستوں ہی سے سیکھا ہوں اچھی فوٹوگرافر میں کر لیتا ہوں اور جو ہے اچھے اچھے فوٹو کھیچ لیتا ہوں اچھی اچھی پوز کی طرف فوٹو کھیچ لیتا ہوں جیسے اچھے اچھے پوز دیتے ہیں وہ اچھی اچھی فوٹو کھینچ لیتا ہوں میں اور میرے دوست ہی سے سیکھا ہوں دوست ہی سکھائے ہیں جو اچھی اچھی فوٹو پوز وغیرہ دینے کے لیے اور کیسے پوز دیا جاتا ہے کیسے فوٹو کھیچے جاتے ہیں میں کہیں جا کر کے کہیں نہیں سیکھا ہوں میں اپنے دوستوں ہی سے سیکھا ہوں اور جو ہے میرے دوستوں ہی سکھائے ہیں اچھی اچھی پوز دینا اور اچھے اچھے پوز کے لک دینا اور جو ہے اچھی اچھی فوٹو کھیچنا دوست ہی سکھائے ہیں اور میں دوست ہی سے سیکھا ہوں کہیں جا کر نہیں سیکھا